पोल्ट्री पोल्ट्री दे बारे च अज्ज में किश गल्लां करन लगां जेह्ड़ा कि पोल्ट्री जिसलै निक्के निक्के चूज़े आंदे न असेंगी उंदी बड़ी बड़ी केह् आखदोे मकसद कन्नैं रक्खनें पौंदे न जियां कि पैह्लैं बूरा पाई लैओ स्प्रे मारो ते पड़दे लाओ अंगीठियां लाओ और उंदे अन्दर निक्के चूज़े रक्खो ते बाह्रों साफ सफाईयां रक्खनां पौंदियां न जिसलै ओह् थोह्ड़े जे बड्डे होई जंदे न फिर उनेंगी दवाईयां सप्रेआं पानी बिच्च दवाईयां एह् सारा कुश देनां पौंदा ऐ ते फिर चूज़े जियां कि हून ते उसदे बाद उनेंगी मतलव के ठहाईयें दिनें दे अन्दर अन्दर ओह् किलो हारे होई जंदे नै ते फिर अस लोग उनेंगी अग्गैं बेची ओड़नें आं ते ओह्दे कन्नैं जेह्ड़े लोग बी अग्गैं बहमार नी होंदे हैन जे पैह्लैं गै साफ सफाईयां होनम चूज़े दी देखभाल होऐ ते फिर गै कम्म चलदा ऐ ते अगर अस इयां गै बेची ओड़चै दवाईयां शवाईयां नेंई देच्चै इनेंगी ते एह् बमारी दा घर बनी जंदे नै अग्गैं ते होर में केह् सनांऽ एह्दे बैारे च ते बड़ा गै मतलव साफ सफाई रक्खनी चाही दी ऐ ते अच्छे तरीके नै रक्खनें पौंदे न